आ हॅलो हय हय हय हय हांव ते ब्लू मार्केटी कडेन थंय बसतां आं सांगात कितें जालें आं बरें बरें आं ओके मागीर म्हजे कडेन हें सुखे सुंगटा आसता बांगडे आसता तें सुखें खारें असलें सगळें आसता सुकें बोंबील हय म्हटल्यार आतां जेन्ना तूं एक हें घेता पळय तें शंबर रुपया वांटो कितें सुकें खारें आसता पळय सुखे बांगडे बी ताका शंबर रुपया वाटो हांव दितां ना ना आतां पावसा दिसांनी मातशें तांचे डिमांड चड आसता न्हू सो ताचे खातीर तोच रेट आमी सगळीं हें करतात आं हय पावसा दिसांनी म्हटल्यार तांचो डिमांड चड आसता न्हू म्हणून तांचो रेट मातसो हायच आसता ना ना तशें तशें जावप कशें शकतलें बरें पळयता तुमी येया पयलीं आ हांव ते ब्लू मार्केटी आसा पळय ब्लू मार्केटी थंय थंय बसतां हांव फूड कोर्टाचे थंय आसतां पळय लास्ट लायनीन अशें बसता तें तुमकां कळटलें तुमी येले म्हणटकीर आं बरें बरें येया आं ना ना इतलेंच आसा जशें हें सुखें खारें मागीर ते बांगडे आसता पळय ते आनी बोंबील ते आनी हें सुखी सुंगटा इतलेंच सुखी खाऱ्याची तूं पाव कील घेता जाल्यार अशें पन्नासान पन्नासान मेळटली तुका आं बरें बरें पयली येया तुमी मागीर आमी तें मातशें रेटीचे पळोवन घेवया कळ्ळें आं बरें बरें हांव दितां तशें बरें